किताबों के अलावा मैं कोई भी पत्रिका ब्लॉग समाचार पत्र नहीं पढ़ता हूँ आज कल पहले पढ़ता था और मेरे जीवन में किताबों के द्वारा बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया है परिवर्तन ऐसा की मैं मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया हूँ और मैं अपने जीवन में बढ़ोतरी की तरफ़ देख सकता हूँ इसके साथ ही अगर मैं बढ़ूँगा अपने जीवन मे तो मेरे समाज के लोग मेरे आस पास के लोग मेरे मित्र मेरे मित्रों के साथ जो लोग मेरे साथ रहते हैं या फिर मेरे पास हैं आस पास है उनके जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है तो अगर किताबों के माध्यम से अगर मैं एक शब्द भी किसी के लिए अच्छा कर सकूँ तो उसका जीवन बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो सकता है और वो अपने जीवन मे आगे बढ़ सकता है इस लिए किताबों का माध्यम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मगर उन किताबों का नहीं जो हम स्कूल या फिर यूनिवर्सिटीस में पढ़ाई जाती है ये किताबें अलग होती हैं इनके अंदर अलग चीज़े होती हैं इस लिए ज़रूर पढ़ें